हेलो जी मिला है पच्चीस हज़ार इन्दि एक लाख नहीं मिला है के जमाना में पच्चीस हज़ार मिला है आदमी अब ई बार नहीं मिला है जी हाँ राशन मिल रहा है हाँ बना रहा है और कुछो नहीं मिला है इन्दिराआवास का पैसा मिल रहा है चार पाँच साल के बाद हाँ सबका क पक्की का है घर नहीं है मिट्टी के घर है फूसे के घर है सरकारी सरकारी मंदिर में हाँ शौचालय बनवाए ठीक ठीक है चलो